हम लोग मूर्ति बनाते हैं गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं उसकी पूजा भी करते हैं बू व्रत भे रहते हैं पति की पूजा भी करते दिन भर बीत जाता है पूजा करने में सफ़ाई करने में फिर ये घर पर आते ते बाल बच्चों को सब ध्यान देते हैं उसको बच्चों को खाना पीना खिलाने पिलाने में साफ़ सफ़ाई करने में इस में समय बहुत बीत जाता है ये सब मैं क्या करूँ बड़ा काम रहता है मुझ को करने को कर रहा हूँ करते करते घर में बच्चे लोग सो जाते हैं वैसे बिना करने और जौन शादी बियाह में मूर्तियाँ भी बनाते हैं पूजा भी गणेश जी की मूर्ति बनाते है उसकी पूजा भी होती है गणेश जी की बनाते हैं करते हैं हम लोग बहुत पर्स उठा होए जाते हैं घर द्वार भी साफ़ करते हैं मूर्ति जौन बाक़ी मोर का मूर्ति बंती मोर भी बनाते हैं सुग्गा भी बनाते हैं दिवार पर फोटो भी छांपते हैं बड़ी गणेश जी की मूर्ति बनती है गोबर की भी बनती है माटी का भी बनती है हम लोग इसे बनाते हैं अपने मैके सीखे थे माता भी हमारी सिखाई थी उसे भी हम लोग ससुराल में आई थे तब सीखी थी तब बनाई थी बनाते बनाते जौन बाक़ी अब उहा सब अपन ज्ञान बुद्धी बच्चों को दे रहे थे बच्चे भी हमारे सीख रहे थे